आमच्या गोंयांत हिंदू आनी कॅथलीक आसा चडशे तें हिंदूंचें घर कशें वळकूंक कळटा जशें तीं

आमच्या दारांत आंगण आसा पळय आंगण आसता चडशें व्हडलें आनी तांचें तशें नासता तांची इल्लिशी वाट आसता चारूय सायडींनी झाडां आनी अशीं भरिल्लीं आसता आनी आमचें चड हें आसना